यहाँ पर हम व्यंजन कई प्रकार के बनाते हैं जैसे हमें स्वादिष्ट भोजन बनाना आता है तो हम यूट्यूब का प्रयोग करते है हम यूट्यूब देख कर जिस तरीके से उसमें बताया जाता है उसी तरीके से हम बनाते हैं और उसमें हम हमारे तरीके से मसाला है मिर्ची मसालें है ये हम उसका प्रयोग करते है ज़्यादातर मैं सब्ज़ी मसाला ज़्यादा यूज करती हूँ उससे मेरे व्यंजन को ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकती हूँ